हाँ बोलिए

अच्छा तो आपको कौन सी कंपनी का चाहिए था और किस रेंज में चाहिए मतलब कितने पैसे तक का चाहिए आपको और कौन सी कंपनी का रियलमी में तो उसमें आपको छः जी बी और एक सौ अट्ठाईस जी बी इस्टोरेज मिल जाएगी और उसकी कैमरा क्वालिटी भी अच्छी रहेगी हाँ मिल जाएगा आपको फ़ाइव जी में वह मिल जाएगा आपको पंद्रह हज़ार तक मिल जाएगा हाँ अच्छा वाला मिल जाएगा जो जिसमें सब क्वालिटी अच्छी रहेगी यस नहीं नहीं उसमें नइ कोई दिक्कत नई होगी उसमें बढ़िया चलेगा आपका मोबाइल हाँ हाँ होती है हमारे यहाँ क्या दिक़्क़त है आपको अच्छा अच्छा क्या दिक़्क़त है उसमें अच्छा अच्छा आप अपना मोवाइल लेकर आइएगा हमारी सॉप पर तो हम उसको देख लेंगे हम उसको देख लेंगे उसमें क्या ख़राबी है आप ले आइए उसको अच्छा ठीक है जो भी चार्ज रहेगा आप हम अपने सेंटर पर हमारे सेंटर पर आ जाना आप तो सॉप पर आ जाना तो बता देंगे हम

जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं आप हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं